हेलो हँ अहाँक दोकानमे कोन कोन फल यऽ सेब ओब केना दै छियै आ नारङ्गी केला रेट ठी ओतने रहतै कम आ ठीक लगेबै आउ ने आहाँ जतेक ने रेट बतबैत छियै जे हमरा बसके बाते नहि छै ओतना लेनाइ आहाँक जे बगलमे दुकान यऽ ओ तऽ बहुत कम रेट बतबैत छथिन बेसी लेबै तऽ बेस आ बेसी लेबै तऽ बेस कम करबै ने आ पाँच किलो सेब लेबै हमे पाँच किलो सेब कतेक रुपआ होयतै अनार की लेबै अनार केना दै छियै बड़का है कि छोटका छै ओ दू सए लै छै दू सए रूपा कऽ हिसाबसँ पाँच किलो दै देबै नहि घाटा लगतै पाँच किलो दै ने दियौ ठीक छै पैक करि देबै हम आबैत छियै दश बीस मिनट